सभी जब तैयार होते हैं तो सोचते हैं कि सब तैयार होने में एक पिक्चर ले लेते हैं जो बहुत ही अच्छा आएगा कहीं घूमने गए जैसे कि हम किसी पार्क में गए वहाँ जाके सेल्फी लेते हैं जैसे कि कोई शादी में गए वहाँ जाके सेल्फी लेते हैं कोई लड़की दुल्हन सजी हुई है उसके साथ में सेल्फी लेते हैं जो अच्छा आएगा कहीं कोई फूल का बगीचा हो उसमें जाके लेते हैं सेल्फी जो अच्छा लगता है कहीं जैसे धान की खेती हुआ धानों के खेत में हरा भरा रहता है वहाँ जाके पिक्चर लेते हैं तो वहाँ की फोटो बहुत ही अच्छी आती है जैसे कहीं भी घूमने गए कहीं भी सज धज के जब हम लोग पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ जाके ज़्यादातर लोग सेल्फी जैसे खाना खा रहे हैं बैठ रहे हैं किसके साथ हैं दूल्हा दुल्हन के साथ हैं और सखी सहेली जब भी कोई सब साथ होते हैं तो सब अपना अपना सेल्फी लेते हैं और सब सेल्फी शेयर करते हैं देखते हैं अच्छी लगती है सब फोटो फोटोग्राफ़ी को बोलते हैं सबको साथ में ग्रुप फोटो लो ग्रुपिंग फोटो लो सबको बना के देना सब अच्छे लगते हैं यही सब फोटोग्राफ़ी का एक अपना पेशा होता है जोश होता है सब जगह जगह जगह की सभी तस्वीर लेते हैं सब अपना अपना जगह पे सब बहुत अच्छा लगता है कोई मंदिर वगैरह गए जैसे कि यहाँ गए पूजा करते हुए फोटो लिए ये घूँघट में लिए ये ऐसे लिए वैसे सभी लेते हैं अपना अपना सेल्फी लेते हैं सभी मंदिर जाते हैं पूजा करते वक्त लेते हैं कोई जल चढ़ाते वक्त लेते हैं कोई फूल चढ़ाने वक्त लेते हैं कोई घंटी बजाते वक्त लेते हैं सबकी अलग अलग फोटोग्राफ़ी लेते हैं सब अपना अपना फोटो सेल्फी लेते हैं जो बहुत अच्छी लगती है कोई शादी में गए पार्टी में गए फंक्शन में गए सब अपने बच्चे के साथ लेंगे तो ऐसा पिक्चर आएगा अपने हसबेन्ड के साथ लेंगे ऐसा पिक्चर आए सब अपना अपना फोटो लेते हैं सब अपना अपना सेल्फ़ी लेते हैं सब परिवार के साथ बहुत ही अच्छी लगती है सब जैसे त्योहार हुआ होली हुआ या कोई मेला तमाशा हुआ सब जाते हैं रंग अबीर लगाते हुए सब सेल्फी लेते हैं सब बहुत अच्छी लगती है